हमहूँ जाइत छियनि तऽ सास छै ससुर छै सभ छै ऑर्डर लऽ कऽ जाइत छियै बिना ऑर्डरके तऽ कहीँ जाइत नहि छियनि या चाहे पतिएके साथमे गयली अयली आओर अकेले तऽ कहीँ जाइत नहि छी ओतेक बाहर आ इ कहुँ गेलियै ने आओर एहन तऽ कोन कोनो अथी नहि अयलनि मौका जे अकेले जेबै एबैके पड़य ओहन मौका नहि एलै हइ कभी आओर एहन सभ होइ जाइत छियनि नैहरे जाइत छियै तऽ पतिके साथ चाहे किधरो गेलियै डॉक्टरके पास गेलियै चाहे कहूँ गेलियै तऽ हुनकरे साथ जाइत छी आरो ककरो साथ नहि जाइत छियै अकेले अकेले ना जाइत छियै ना जाय दैत छै आर नहि तऽ एने गेलियै कहूँ डॉक्टरके कहूँ गेलियै तऽ अपन सासकेँ साथमे कर लेलियै आ चलि गेलियै हुनकरे साथे चलि गेलियै गेलियै एलियै बस आओर कहीँ नहि जाइत छियै